आङो मोसौखौ आङो मोजां रोखोमै आं जोथोन लायो दा मोसौआ आंनि जोथोन लानायाव बिनो जोङो फुङावहाय जोङो फोथाराव बा दुब्लियाव जोङो खाहैनानै जोङो दोनहैयो आरो सानजौफु बार'था समाव जोङो न'आवहाय जोङो सानदुं बारा जायोब्ला जोङो न'आवहाय लाबोनानै जोङो जोंनि बागानफ्राव जोङो खानानै दोनफैयो आरो जोङो दैफोरखौ जोङो दौवो दैखौ दौखांनानै

मोसौफ्रा आरामै गोजोन बिसोरो उन्दुनानै थायो आरो थानायजों लोगोसे आरबाव आङो बिबायदिनो आंनि न'खरावहाय आङो बोरमाबो फिसिदों आरो बे बोरमाखौबो जोङो मोजां रोखोमै जोङो जोथोन लायो जोङो बिबाजै बिबोनां जोङो जोथोन लायो दा जोङो बोरमाया बोरमानोबो जोङो सानजौफुआवहाय जोङो दैखौ दौवो आरो जोङो बोरमाखौहाय जोङो सान सारिथायावनो आंनि बोरमाया फैयो सारिथायाव जेब्ला बोरमाखौ फैयो अब्लानो जोङो बिबाजै बिबोनां जोङो खायो खानानै दोनो आरो बिबायदिनो जोङो अखानायोब्ला आरबाव जोङो बोरमाखौ जोङो हगारनानै जोङो फोथाराव जोङो होहरनानै जोङो दोनो बिबायदि रोखोमै जोङो जोथोनखौ लायो आरो हांसो आङो फिसिदों आङो बि हांसोखौबो आङो मोजाङै जोङो जोथोन लायो बि हांसोखौबो जोङो फुङावहाय जोङो बोथिसे जोङो गुन्दैजों आरो ओंखामजों जोङो लगायनानै मिसल खालामनानै जोङो जाहोयो आरो जाहोनायजों लोगोसे जाखाङोब्ला जोङो गग्रानिफ्राय जोङो हांसोखौ हगारो आरो हांसोखौ हगारखांनानै आङो आरबाव आंहा आंनि अमा फिसिनाय दङ आरो बि अमा फिसिनायखौबो आङो फुंनि बेलायावनो आङो सयथायावहायनो आङो अमानोबो आङो बोथिसे आदारखौ आं होयो आङो मोजां रोखोमै आङो अमाखौबो आङो जोथोन लायो जोङो बिबायदि जोथोन लायोब्लासो जोंनि अमाफ्रा मोजां महर लाबोयो आरो मोजाङै देरलाङो आरो बि अमाखौबो आङो सय मासजों सात मासजों आङो अमा खासिफोरखौ आङो फाननाय जायो माब्लाबा समाव फनद्र' हाजार माब्लाबा समाव बिबायदिनो थेर' हाजार नै बिबायदियैहाय आङो अमा खासिफोरखौ फानो आरो अमा बिमा आङो लादों आरो बे अमा बिमा लानाखौबो आङो मोजाङै आङो जोथोन लायो जेब्ला अमा फिसाया जोनोम जायो अब्ला बि अमा फिसाखौ आंनो आंनि आखाइजोंहाय आङो जोथोन लायो जोथोन लानानैहाय आरबाव जेब्ला अमा फिसाया आदार जानो रोङो अब्ला आङो बे अमा फिसानोबो आङो ओंखाम माइरं इंखुरफोर नै बिबायदि बायनानैहाय आङो संनानैहाय आङो अमा फिसानोबो आङो जाहोनानै आङो अमा फिसाखौबो आङो मोजां रोखोमै आङो फेदेरो आरो फेदेरनानै आङो बेखौहाय आङो फानो आरो फाननानै आं बिमाखौबो आङो मोजां रोखोमै आङो जोथोन लायो आङो बि जेब्ला अमा फिसाया फानखांजोब्बाय अब्ला आङो अमा बिमानोहाय आङो केलसियाम नैबिबायदि लाबोनायहाय आङो अमा बिमानोहाय जाहोनानै आङो अमा बिमाखौ आङो गुफुं मोजां नै बिबायदि खालाम फिननानै आङो अमाखौबो आङो बुनदानोहाय आं होदेरबावो नैबेबायदि रोखोमै आङो जोथोन लायो आरो दाउ फिसिनायावबो आंनि दाउ फिसिनायानि आदार होनायाबो आङो फुंनि समावहाय सयथा समावहाय आङो आदारखौ खनसे होयो ओमफ्राय जेब्ला बार'था टाइम जाबाय अब्ला आङो खनसे आङो दाउनोहाय आदारखौ होबावनाय जायो आरो जेब्ला सान हाबनोसै सारिथा नै बि टाइमावबो आङो दाउनोहाय आङो आदारखौ होनाय जायो दा आदारखौ दाउनो आदार होनायाबो खनथाम आरो हांसोनो आदार होनायाबो खनथाम आरो अमानो आदार होनायाबो आंने खनथाम आरो गासैबो जिब जुनादफोरखौ जोङो जोथोन लायोब्लासो जोङो मोजां रोखोमै जिब जुनादना देरलाङो आरो मोजाङै जोङो बे फिसिनायनिफ्राय जोङो मोजां रोखोमै जोङो इन्कामखौबो जोङो खालामनो हायो आरो बे इन्काम खालामनायजों लोगोसे आङो दाउ बोरमा अमा नै बिफोरबायदि फाननायावहाय आङो नैबे बोसोरावहाय आङो पन्सास हाजार आङो बोखांनो हाबाय आरो दा बिबायदि बोखांनो हानायखायनो आङो जिब जुनादफोरखौ आङो मोजां रोखोमै आङो जोथोन लायो आंनि बुंनाया एसेयावनो आङो दोननाय जाबाय